ہاں میں نے اپنی پسندیدہ ڈش کے علاوہ کافی ڈشیں بنائی ہیں جس میں شاہی پنیر ہو گیا دال مکھنی ہو گئی اور میں نے پنجاب کی ایک بہت فیوریٹ ڈش بنائی پالک پنیر وہ سب کو بہت پسند آئی میں لونگ چڑے بھی بناتی ہوں وہ بھی سب کو بہت اچھے لگتے ہیں میرے ہاتھ کے شامی کباب بھی سب لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں میں ایک آلو کی گولیاں بناتی ہوں وہ سب تو بہت مزے سے کھاتے ہیں بہت لذیذ لگتی ہیں سب کو بار بار بنواتے ہیں میرے سے اور میرے ہاتھ کا ڈھوکلا جو ہے وہ بھی سب کو بہت پسند آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور لوگ بولتے ہیں جب بھی ہم آئیں ہمیں یہی ڈش کھلاؤ جیسے اس میں ڈھوکلا ہو گیا شامی کباب ہو گئے آلو کی گولیاں ہو گئیں لونگ چڑے ہو گئے اس سب میری ریگولر چیزیں ہی ہیں ریگولر ڈشیں ہی ہیں جو میں اور اپنی نا پسندیدہ چیزوں کے علاوہ بناتی ہوں میں یہ سب بہت پسند کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں یہ چیزیں بناتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے